हम दीदी रहै छी सपरिवार हमर बड़का बच्चा हम नैहरे मे रहै छी हमरा नैहरे मे बड़का बच्चा हमर घर बनेलक तऽ ओतै हम सपरिवार मिल कऽ रहै छी हमरा सासुर मे कनी जगह छोट परल ओहिदुआरे हमर माँ देलथि हमर पापा देलथि जगह ओतए हम बनेलहुॅं जगह ओतै सपरिवार रहै छी ओतए कनी जगह अछि कनी फैल अइल ओतए हमर माल जाल पोषै छी माल जाल पोषै छी आ माल जाल माल जाल से पोषि कऽ गुजर करै छी अपना गाय के दूध होइया ओहि दूध से बाल बच्चा के स्वस्थ मिलैया अपना स्वस्थ मिलैया आ तकरबाद मे से हमसब सपरिवार अपना मुकाम बनेलका बड़का बच्चा हमर हम ओहि मोकाम मे सब सुखी सम्पन्न सँ रहै छी हम बालबच्चा मिल कऽ तऽ दीदी हमरा नैहरे मे नीक लगैया खेतियो बाड़ी कऽ लेलहुॅं आ खेती बाड़ी केला के बाद मे अपन ओतय रहलहुॅं माल जाल दूटा पोसलहुॅं घास भूसा केलहुॅं आ ओतय हम नैहर मे रहै छी तऽ हमरा दीदी हमरा तऽ नैहरे मे नीक लगैया